मछली को समझ से पकड़ने के लिए पहले उसमें जाल लगाया जाता है फ़िर जाल में जब मछली पकड़ पकड़ में आ जाती है तो उन्हें किनारे पर लेकर उनके वजन और आकर के आधार पर उनको अलग अलग डिब्बों में बर्फ लगाकर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से राज्यों में भेज दिया जाता है और मेरे आसपास जो सबसे बड़ा मछली मार बाजार है वो है रामदेव बाजार यहाँ पर अन्य राज्यों से और बाहर के देशों से मछलियाँ बिकने के लिए आती हैं